جی ہاں فوٹو گرافی ایک تخلیقی اور دلکش فن ہے اور اگر مجھے موقع ملے تو وہ ضرور علاقائی ریاستی قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے فوٹو گرافی مقابلوں میں حصہ لینا چاہوں گا اس میں شرکت کرنا نہ صرف فن کو نکھارتے ہیں بلکہ نکھارتا ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کا بھی ایک شاندار دریعہ ہے فوٹو گرافی مقابلے میں حصہ لینے کے طرقہ مقابلے کی معلومات حاصل کرنا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقابلہ کہاں اور کب ہو رہا ہے اس کے لیے اخبارات سوشل میڈیا اسکول کالج نوٹ کے نوٹس بورڈس یا فوٹو گرافی ویب سائٹس دیکھنا مفید ہے مقابلے کے اصول پڑھنا ہر مقابلے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں جیسے موضوع فوٹو کی سائز فارمیٹ رنگین یا سیاہ سفید اور و سفید ترسیل کے آخری تاریخ ان اصولو کو سمجھنا اور ان کے مطابق تصاویر تیار کرنا روری ہے معیاری تصاویر تیار کرنا کسی خاص موضوع پر فوٹو کھینچنا اور اس کی روشنی دویے پیغام اور فریم کو بہتر بنانے بنانا بہت اہم ہوتا ہے فوٹو میں تخلیقی سوچ اور کہانی ہونی چاہیے فارم بڑھنا اور جمع کرنا آن لائن یا آف لائن اکثر مقابلوں کو رجسٹریشن فارم ہوتا ہے اسے درست طریقے سے بھرنا اور فوٹو جمع کرنا ضروری ہے نمائش کے انتظار اور تجربے سے سیکھنا اگر جیتنا بھی ہو تو بھی شرکت کرنا اس سے ایک سیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے اگر حصہ نے لیا ہو تو اگر میں نے ابھی تک حصہ نہ لیا تو بھی میں ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ یہ خود اعتمادی بڑھا ہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے دوسروں کو دوسروں کی تصاویر دیکھ کر سیکھنے کو بھیل بہت کچھ ملتا ہے انعام یا سرٹیفکیٹ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے